में तुसेंगी इक क्हानी सनान्नी कि इ'दे च पुच्छे गेदा कि बच्चें दी स्हेई एज़ केह्ड़ी ऐ आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट बिच्च ड्राइंग बिच्च ते स्हेई एज़ बच्चें दी जिसलै बच्चा स्कूल जंदा उत्थै गै बच्चे दा स्टार्ट होंदा सब कुछ पर पैह्लें में अपनी गल्ल सनान्नी अस इक प्राईमरी स्कूल पढ़े न उत्थै इन्नी जैदा ओह् नेईं हा एह्दा स्कोव बच्चें गी पेंटिंग करानी ड्राइंग दस्सनी असें कुतै अपनी गै पेंटिंग पर इ'यां गै घर बनान्ने कुत्ते बिल्ले बनान्ने ते उ'ऐ करने इ'यां गै सिक्खने पर असेंगी कोई प्रफैक्ट पेंटिंग नेईं हा औंदी असें इ'यै कार करदे रौंह्ना कुतै कापियै पर ट्रेस करना कुतै बुक्का पर ट्रेस करी करी बनान्ने जिसलै कि असेंगी बड्डियें कलासें लग्गे जान असेंगी पेंटिंग दा कुछ बी पता नेईं हा कि पेंटिंग कि'यां होंदी बाकी बच्चें गी दिक्खना उं'दियां पेंटिंगां इन्नियां शैल असें सोचनां कि असेंगी कीऽ निं औंदी पेंटिंग जिसलै टैंथ बिच्च साढ़ी बायो होंदी ही ते असें केह् करना कि पेंटिंग बनानी ड्राइंग जेह्की होंदियां हां कुसै शा ड्राइंग बनाइयै लेआनी ऐ आपूं ट्रेस करियै लेआनी असें गी सर नै बोलना कि तोआड़ी ड्राइंग दिक्खनी होऐ ना स्कोब लाइयै दिक्खना पौंदा नेईं तां एह् ड्राइंग निं असेंगी लब्भदी पर फिर बी असें इ'यां कोशश कीती कि फिर असें ओह् ते थोह्ड़ा बौह्त सिक्खेआ मेरा मैडिकल हा में ओह्दे बिच्च फिरी करना पौना हा नेईं तां मैडिकल इ'यां चलदा निं हा ओह्दे बिच्च ड्राइंग बनाना पौंदियां पेंटिंग बनानियां होंदियां हां बायो बिच्च जिआलजी बिच्च थोह्ड़ा थोह्ड़ा सिक्खै पर में तुसें गी सनान्नी आं बच्चे जेह्की स्हेई एज़ ऐ ड्राईंग करने दी आर्ट दे बिच्च ते बच्चे जिसलै स्कूल जंदा ना उसलै बच्चें गी एह् करना पौना बच्चा निक्कै होंदै गै सिक्खै अजकल्ल ते बच्चें गी हर इक फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड होंदियां न उ'नें गी हर किसम दे स्कैच पैन्न ड्राइंग बुक्कां मिलदियां ओह्दै पर ड्राइंग करो बच्चें गी अजकल्ल होमबर्क मिलै उ'नें गी पैह्लै तां जि'यां ए फार ऐपल होई गेआ हून पैह्ले ऐप्पल दी ड्राइंग बनाइयै देनी ऐ फिर ए फार ऐप्पल सखाना बच्चें गी आसानी कन्नै समझ आई जंदा ऐ ते बच्चा समझी लैंदा ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जैदा जरूरी ऐ बच्चें गी ते स्हेई ऐज ते कोई तिन्न चार साल च स्टार्ट होई जंदी ऐ बच्चें गी बच्चें गी ड्राइंग औंना जरूरी ऐ बच्चें गी ओह्दे कन्नै गै बौह्त जैदा पैसा बी कमाई सकदे न ते ड्राइंग इक बड़ी जैदा ओह् ऐ इमपार्टैंट चीज ऐ साढ़ी लाइफ च ड्राइंग दी माध्यम कन्नै बच्चे बड़ा जैदा पैसे कमाई लैंदे ते जेह्ड़े बच्चें दी अजकल्ल ते बड्डे बड्डे स्कूलें च शुरु कोला दा गै बच्चें गी ड्राइंग दस्सी जंदी ऐ उ'नें गी सखाया जंदा ऐ जैदातर बच्चें गी पढाई पर बच्चें गी घट्ट ओह् लाना दमाक ड्राइंग पर जरूरी ऐ बच्चा बचपन दा गै अपने घर बी ओह्दे पैरेंटस ड्राइंग सखान स्कूल बी सखान उ'नें गी जैदा टैम मिलै तां होर प्रफैक्ट होई जंदी मेरी नजर कन्नै प्रफैक्ट ड्राइंग निं ऐ ड्राइंग ते पेंटिंग बड़ी जैदा इक जरूरी चीज ऐ अजकल्ल ते हर इक गी औंनी चाहिदी क्योंकि कुदै कालेज जाओ स्कूल जाओ बड़ा जैदा एह्दा ओह् ऐ मेरी इक स्हेली ही ओह्दी ड्राइंग इन्नी शैल ही सनक्खी ही सारे दिक्खदे हे कुछ बी फोन पर दा दिक्खियै बनाई लैंदी ही मिगी ते उस्सी दिक्खियै फिर अ'ऊं सोचदी ही कि'यां बनांदी मिगी ते कक्ख निं औंदा बनाने गी फिर में थोह्ड़ा थोह्ड़ा इं'यां सिक्खेआ ओह्दै कशा दा आपूं बी इ'यां फिरी स्कूल बी सिक्खेआ सारें कशा दा दिक्खी दिक्खी चलो असें गी पंज परसैंट गै आंदी होनी ऐ बाकी इ'यां अजकल्ल तुस दिक्खो बच्चें गी इन्नी कैंट ड्राइंग बनांदे पर बच्चें गी पता ऐ केह् ऐ ना जेह्ड़ी स्हेई ड्राइंग ऐ ओह् स्कूल थमां गै शुरू होई जंदी जेह्ड़ा बच्चा इक स्कूल जंदा उस्सी गै अजकल्ल अलग बुक्कां आंदियां ड्राइंग दियां स्कैच पैन्न बैक्स कल्लर अलग अलग प्रकार दे कल्लर पैन्न थ्होंदे बच्चें गी जैदा पढ़ाई टाईम च बी ड्राइंग दी ऐक्टिविटी करवांदे ड्राइंग पेंटिंग आर्ट कुछ बी चीजां कुछ बी बनाना निक्के निक्के बच्चें गी इस बेल्लै उं'दे च इंटस्ट आपूं बी ते आपूं बी लग्गी पौंदे करन पर असें गी स्हेई टैम निं मिलेआ ते में अपनी गल्ल सनांऽ ते मिगी अज्ज तक इंडियां दा मैप बी बनाना निं आंदा नां मिगी ड्राइंग करनी औंदी इ'यां गै दिक्खां हा बच्चें दी इक स्हेई उमर होंदी ड्राइंग दी उ'नें स्कूल जान जिसलै बच्चे उ'नें गी ड्राइंग दसदे बच्चें गी कि इ'यां बनाओ ए फार ऐप्पल होंदा ते ऐप्पल दस्सना बच्चें गी फिर बी फार बाल होंदा ते बाल बनाना फिर अग्गैं दस्सना कि बी फार बॉल इ'यां होंदा फिर अग्गैं परा दस्सना कि बच्चें गी फार बाल इस टाईप दी होंदा बच्चे दे दमाक बिच्च बॉल कैपचर होई जंदा ते फिरी उस गी समझी लैंदा ते आसानी कन्नै बच्चे गी अग्गें बी चली पौंदा स्कूल जा दा मुश्कल नेईं आंदी बच्चें गी अजकल्ल जैदा ड्राइंग जिसलै नर्सरी च बच्चे जंदे न ते उ'नें गी उसलै ओह् ड्राइंग दस्सन लग्गी पौंदे साढ़ै म्हल्लै दी इक कुड़ी ऐ ओह् ते एहड्डै बड्डै स्कूल निं पाई दी पर उं'दे स्कूल दे टीचर इन्ना अच्छा पढ़ांदे न कि जिसलै कि ओह् आंदी ना घरे गी होमबर्क दिंदे लेइयै मिगी दस्सदी दिक्खो दीदी बी फार बाल इ'यां होंदा बाल बी फार बॉल एह् बॉल ऐ उस्सी हर इक चीज दा पता ऐ कि ओह्दे टीचर उसगी सब किश दस्सदे न सनांदे न अवैर करदे न जिसलै साढ़ा टैम हा तां असें गी कोई निं आखदे सिर्फ कोटा लाओ ते पढ़ो ते रट्टा मारो ते जाओ घरे गी पर अजकल्ल बड़ा जैदा स्कोप ऐ टीचर दा क्योंकि इक ड्राइंग ते पेंटिंग अगर बच्चें गी प्रफैक्ट पेंटिंग करनी आ'वै अजकल्ल पेंटिंगां बी इन्नियां मैंह्गियां मैंह्गियां बिकदियां न पर चलो कोई निं ते स्कूलें गी बी जाओ ते टैंथ जंदे सारें दी ड्राइंग पेंटिंग बनाने पौनियां न कुदै मैप दा स्टकचर बनाओ कुदै केह्दा बनाना पौंदी सारें गी ओह् करने पौंदा ते निं तां कुसै कुसै गी बोलना पौंदा इस कारण बच्चे दी स्हेई एज़ बचपन च जिसलै चार सार कोला दा स्कूल जंदा अगर ओह् आस्ता आस्तै लग्गी पौंदा करन टैंथ तक्कर पुज्जदे उन्न प्रफैक्ट होई जाना प्रफैक्ट होई गेआ ते उस्सी कदें बी कोई प्राबल्म निं औंनी ऐ कि में कि'यां पेंटिंग करनी ऐं केह् बनाना ऐ कुसी बोलगा ओह्दा कुछ बी उ'नें गी आपू बनाइयै अपना सर गी अपने मास्टर गी प्राजैंट करनी ऐ इस्सै कारण कि बच्चें दी स्हेई एज़ होंदी पेंटिंग ते ड्राइंग कुछ बी करने दी जिसलै बच्चा स्कूल जंदा ऐ उसलै गै ओह्दी शुरू होई जंदी ऐ उसलै गै उसदे टीचर उस्सी सारा कुछ सखान लग्गी पौंदे न ते बच्चा बी सिक्खन लग्गी पौंदा ऐ हून मतलब जि'यां घर बेह्ले टैम बी करी सकने आं अगर घर बेह्ले होगे फ्री होंदे फ्ही गै अपने अस करदे होंदे हे केह् बोलदे हे कापियां लीकी ओड़ियां तुसें असें ओह् बी निं सखोइयां कापियां गै लकोइयां छड़ियां बनाइयां कुदै घर बनाई लैत्ते कुदै किश बनाई लैत्ते पर असें ते सच्ची गै अज्ज तक चज्जे दी पेंटिंग करने निं आई में ते ट्रेस करी करी जैदा बनाए दियां न मिगी पता निं पर बच्चें गी हून बड़ा जैदा स्कोप होई दा हून ते इ'यां बी न्यू ऐजुकेशन पालसी चली दी जेह्ड़ी न्यू ऐजुकेशन पालिसी एह्दे च ते बच्चें गी जैदा ऐकटिविटी करवानी ऐ पढ़ाई पर घट्ट फोक्स देना क्योंकि इ'यो बच्चें गी कम्म आंदियां न ते जेह्ड़ियां साथ दिंदियां न इस कारण एह् बड़ा जैदा जरूरी ऐ बच्चें गी घर बी उं'दे पेरैंटस उ'नें गी दस्सदे न घर उं'दै शा दा ऐक्टिविटी करवान ड्राइंग करान कुछ चीजां बनवान ते बच्चें गी परफैक्ट होई जंदे न निं तां बच्चें गी कक्ख निं बनी सकदा इस कारण बच्चें गी सब कुछ करना आना चाहिदा